आमच्या टायमा वयले भुरगे धांवचेल्यांनी खेळटाले ग्रावंडार क्रिकेट खेळटाले भायर वसोन गुली डंडा खेळटाले पूण आतांच्या भुरग्यांक हे खेळ कसलेच आवडनात ते घरान बसोन मोबायलाचेर फ्री फायर खेळटात पबजी खेळटात तेंकां लुडो आमी पयलो बोर्डार खेळटाले पूण आयज तेंकां ते बोर्ड नाका ते मोबायलाच्या स्क्रिनीचेरूच लुडो खेळोंक सोदतात क्रिकेट आमी पयलू भायर खेळटाले जें आमकां आवडटालें मैदानाचेर वचून खेळपाक तेंकां आयज क्रिकेट सुद्दां ते आयज मोबायलाचेरूच खेळटा सो नव्यो गेम भुरगे जे खेळटा तें फक्त मोबायला वयल्योच